ڈاک ٹکٹ سکے چٹانیں ان تمام چیزوں کو جمع کرنے کی تعلیمی قدر بہت اہمیت بہت اہم ہے اس سے ہم تمام لوگوں کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہے اور ہمارے علم میں اس کے ذریعے سے بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے خاص طور پر جو ثقافت ہماری ثقافت ہماری جو تہذیب ہے ہماری جو تاریخ ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور اس اس سے ہماری جو ثقافت ہے تہذیب ہے یہ جڑی ہوئی ہے ان تمام چیزوں کو جمع کرنا ایک تعلیمی اقدار کی شناخت ہے اور اس کے علاوہ بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے ان کے ذریعے ہم اپنی پچھلی تاریخ کو یاد کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سے اس کی بہت اہمیت ہے اس کے ذریعے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور کام میں لے کر کے آتے ہیں